नमस्कार अरे भैया हमको घूमना है अब यही लोकल जैसे लखनऊ है कानपुर है या अयोध्या जी है अब गाड़ी अब रेट आप गाड़ी के बताइए जैसे में डिजायर के बताइए इनोवा के बताइए इनोवा रिस्टा की बताइए ए सी नॉन ए सी अच्छा और फाचुनर तो बाईस रुपये और प्लस इसका और कुछ देना पड़ेगा जैसे हमको इस्टे करना हो रुकना हो मिनिमम आपका क्या रेट होता है दो सौ किलोमीटर पर डे नाइट रुकेंगे तो हम चलें या न चलें गाड़ी अगर रात में आपकी खड़ी हो गई तो मॉर्निंग में फिर वो आपका लग जाएगा दो सौ किलोमीटर अच्छा तो हमको जाना है ये अयोध्या जी जाना है औ नहीं शाम को हम हम वो तो वापसी तो मेरे ऊपर है हम अगर आज आएँ या कल आएँ या परसों आऍं हम घूम घाम के तब आएँगे हमको अयोध्या जी जाना है अयोध्या जी से जो है हम गोरखपुर चले गए गोरखपुर से हम स्रावस्ती चले गए जहाँ जहाँ जाना हो हमको वहाँ तो वा जैसे हम आपकी बुकिंग करा रहे हैं तो हमको जहाँ जाना होगा वहाँ आप लेके जाएँगे न वही वही हमारा कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अयोध्या जी जाएँ तो आप कहेंगे फिर शाम को हमको वापसी मतलब करना है ये तो कोई मैटर नहीं है हाँ तो हमको गाड़ी एक हफ्ते के लिए चहिए भैया एक हफ्ते के लिए ये इनोवा चाहिए तो औ इनोवा वो ओल्ड मॉडल नहीं चाहिए इनोवा क्रिस्टा चाहिए तौ उसका रेट वेट बताओ और ए सी अपना ये इनोवा क्रिस्टा वो नॉन ए सी जाती ये नहीं है इनोवा डघललदनो़ अब जाएगी तो ए सी में जाएगी हाँ तो रेट वेट सही अगर कइ लो तौ विद फैमिली भैया चलइया हमें ले चलाे सुनो राम जी के दर्शन कराओ चलै और जितने वहाँ तीर्थ जितने हैं हनुमानगढ़ी और जो भी हैं सरयू जी जो भी हैं उनके दर्शन कराओ उसके बाद हाँ और उसके बाद चलो गोरखनाथ धाम में आओ जो योगी जी के मठ में दर्शन करे चलें चलना क्या हमको चलना है कल सुबह लगवा दो गाड़ी कल सुबह निकल लें हम और कल सुबेरे हमका रेट वेट अपन सही साट कह लो भाई और कुछ कुछ कन्सेसन करो अच्छा नाइट नाही बनी हाँ तो ये है तो हम कहे रहे कि नाय एक बार कुछ कुछ अडजस्टमेंट करो तो हमार तुम्हार बात हो जाए मतलब भरेक तो ठीक है रेट वेट रेट वेट फ़िक्स करो ठीक है फिर हम आपको सुबह बताते